औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा सोरमोनलाय अ दंनाया दङ आरो आंनि लोगोफोरनिबो दं आंनिबो गंसे दङ दंनाया

आं हमनाया आंनेिया गारिया गुवाहाटिसिम खारनाय औ एक्सुवेलि आंनि गारियाथ' गुवाहाटिसिम थाङा बे बेंटलनिफ्राय खाजोलगाव बङाइगावसिमल' थाङो बेनिखायनो आं नोंथांनो मोनसे खिन्थो हरनायसै नोंथाङा हायोब्ला फुङावनो फैदो मानो होनोब्ला जोंहा दादगारिनिफ्राय गुवाहाटिसिम खारग्रा गंसे बास दंखायो फुङावहाय खारो मायदांस्रि नाम बे बासआ जोंहा बे दादगारिनिफ्राय फैनानै बेंटलावहाय आदथा राइटआव मोनफैयो आरो बेनो डायरेक्ट गुवाहाटिआव थाङो नोंथाङा थांनो गोसोब्ला फुङावनो फैनानै बेखौ हमनानै थांनो हागोन आरो

औ औ औ औ

औ अ बिदिब्लाथ' आं मिन्थिनाय बायदिब्ला नोंथाङा गारिखौ गंथामसो सोलाय नांगोन बिदि दसथासोनि नांगौब्ला मानो होनोब्ला जोंहाथ' डायरेक्ट बासआ दाबोनो जोंनि चिरांआवहाय ओरैहाय दादगारिनिफ्राय टु गुवाहाटिसिम खारनाया गंसेल' नालाय बे बासआ आदथायावहाय बेंटलाव सफैयो आरो बेंटलाव बिदिनो बियो फन्द्र' मिनिटसो थायो आरो बिदिनो आदथा फसिसफ्राव बेयो खारो बेनिखायनो नोंथाङा मोनस्लाबाबा नोंथाङा गारिखौ गंथामसो सोलाय नांगोन बेंटलनिफ्राय बङाइगावसिम गंसे आरो बङाइगावनिफ्राय हरै ओ गवालपारा खाथियाव गंसे बेनिफ्रायसो नोथाङा गुवाहाटियावहाय थांनो थाखाय गंसे गोदान हमफिन नांगोन आरो औ औ अ बिदिनोथ' खम बारायालाय जाखायो मानो होनोब्ला डायरेक्ट बास बे मायदांस्रियावहाय एसे खम गोग्लैयो आरो गुवाहाटिसिम जोंनि बेंटलनिफ्राय गुवाहाटिसिम बेयावहाय थामजौ रांल' लायो आरो बै दस्रायावहाय नोङो विंगार फिसा फिसा गारि बिदि गंथाम सोलायनायावनो थाङोब्ला खाजोलगावसिम बेंटलनिफ्राय खाजोलगावसिम बाजि रां लायो आरो बङाइगावसिम बिनि उनाव ब्रैजिसो लाबावगोन ओमफ्राय नों गुवाहाटिसिमब्ला नोंथानिया ओरैनो थामजौसो लानो हागौ आरो ओरैनो नोंथाङा टटेल दाजाबोब्ला नोंथांनिया बाजौसो जानो हागौ आरो औ औ औ औ नोंथाङाबो एसे थाब फैब्लानो जाबाय मानो होनोला बे बासआ टाइमजों लानानै खारो नालाय नेलु नेला गैया बेनिखायनो बेयो दादगारिनिफ्राय बेंटलावहाय आदथा राइटआव सफैयो आरो एसे लेटफोरबो जाफैयो बिदिनो आदथा दस बिदिफ्राव आरो बायचान्स हमना लादो आधा घन्टासो बेंटलाव थायो आरो बेयो बिनि उनाव खारफिनो औ औ